ہمارے ہندوستان میں بہت طریقے سے جو ہے فیسٹیول منایا جاتا ہے خاص کر کے جو ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں اس ان کا جو تہوار ہے جیسے دسہرا درگا پوجا ہو گیا جیسے آپ کو ہولی وغیرہ ہو گیا سستی پوجا ہو گیا اور بھی اور بھی بہت سارے کرسمس ہمارے جو ہندوستان میں جو ہمارے کرشچن بھائی لوگ ہیں وہ لوگ اپنا جو ہے کرسمس ڈے مناتے ہیں اور بہت ہی الاس سے مناتے ہیں خوشی خوشی مناتے ہیں لیکن جو ہمارا جو مینارٹی مسلمان بھائی ہیں یہ سارے جو لوگ ہیں ان ان کا جو تہوار ہے جیسے سب سب سے پہلے جو اس تہوار ہے شبے شب برات کا تہوار ہے پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک تہوار ہوتا ہے رمضان المبارک اس میں ہم لوگ سارے سارے مسلمان بھائی جو ہے اس میں روزہ رکھتے ہیں اور کمپلیٹ روزہ اور تراویح کا استعمال کرتے ہیں تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں روزہ روزہ روزہ کا ایک ارکان ہے تراویح جب انسان تراویح نہیں پڑھتا ہے تو سمجھو روزہ رکھنا اس کے لیے بے کار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا ایک تہوار آتا ہے مسلمان کا تہوار آتا ہے عیدالفطر اور عیدالفطر میں ہم لوگ بہت اچھے ڈھنگ سے نئے نئے کپڑے پہن کر کے اور عیدگاہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور عید کی دو رکعت نماز کو ہم لوگ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پھر آتے ہیں اور اپنے فرینڈ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور سوے اور دودھ کھلاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد بقرعید کا تہوار آتا ہے جس میں جس میں قربانی کا جو ہے قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس میں قربانی دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک محرم کا تہوار ہے محرم میں بھی ہم لوگ اپنے فرینڈ لوگوں کو بلا کر کے اور محرم کی تعزیہ کے ساتھ ہم لوگ بہت اچھے ڈھنگ سے گھومتے پھرتے ہیں